ہلو اولا ڈرائیور بات کر رہے ہیں آپ جی ہاں اس میں عثمان بھائی نام بتلا رہا آپ کا جی عثمان بھائی جی کہاں پر ہیں عثمان بھائی آپ جی ہاں یہاں کا لوکیشن ہے وہ چندن گٹے کا ہاں نسیم نگر چندن گٹے میں رہتا ہوں میں وہاں کا لوکیشن ہے وہ جی جانا مجھے دیکھ لیجیے افضل گنج پہ ہے ہاں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں میں آپ کا کب آئیں گے اولا والے صاحب آپ ہاں اچھا بیچ میں ٹرافک ہے آپ کو بہت زیادہ بہت دیر ہوگئی دس سے پندرہ منٹ بھی لگ سکتے ہیں آپ کو جی ذرا جلدی آئیے نا مجھے بہت ضروری کام ہے وہاں پر آفس میں ہاں بارش کے بھی امکانات بہت دکھ رہے ہیں جی جلد سے جلد آپ گھر آپ آ گئے تو آپن چلے جا سکتے بارش سے پہلے جی ہاں جی آپ شاٹ کٹ لے کر آ جائیے نا جی ہاں ہاں ہمایوں نگر سے آ جائیے آپ شاٹ کٹ لے کر وہاں سے شاٹ کٹ ملے گا آپ کو گلیوں میں سے آ جائیے ہاں یہاں پہ چندن گٹے پہ آ سکتے ہیں آپ وہاں سے جی جلد سے جلد آ جائیے یہیں پر میں لوکیشن پہ انتطار کروں گا آپ کا نسیم نگر پان شاپ کا ٹھیک ہے اللہ حافظ عثمان بھائی